हॅं की नामसॅं बोलिये

आरो कोन चीज आरो अपनेके कोन चीज चाही बोलियै मीटके साथ कोन चीज लेबै रोटी लेबै

हमर हमर दुकान खुला रहै छै दिन सुबह दस बजे सऽ लै कऽ आ राति दस बजे तक बुझलियै अपनेक कखन चाही

नहि दू सए बीस सऽ कम नहि होत

अरे भाइ बगलमे भाइ नहि छै ओ व्यवस्था जैबहो एक हाथसॅं ओ पिछवारा पोछैत रहतऽ एक हाथसॅं ओ पानि देतअ आ ओही हाथसॅं खाय लेल देतऽ बुझलो दिक्कत छै ओकरा लग हमरा लग सब हूॅं हॅं नहि तऽ हमरा लग सब ड्रेसमे रहै छै ठीक ने ओ सब रहतऽ एक ड्रेसमे हॅं एक ड्रेसमे सारा बन्दा रहेगा रहै छै आ सब एकदम मछली एक सए अस्सी